एक बारी नहि एक साल पहिलुकरा बात छीकै हमे एगो टी शर्ट मङ्गेले रहियै तऽ ओकरे एक बात तऽ छै कि सेम टी शर्ट हमरा बजारमऽ बहुत महगा मिलल रहय लेकिन जब ऑनलाइन मङ्गेलियै तऽ हमरा सस्तामऽ मिली गेलय लगभग दू ढाइ सएमऽ मिली गेलय ओहे टी शर्ट एक सस्तामऽ तऽ मिलिए गेलय ओहे चीज बाहरमऽ बहुत महगा मिली रहय लेकिन जब मङ्गेलियै तऽ पता चललै कि ओकरा धागासभ निकललौ रहय हल्का हल्का छेद रहय ओहिमऽ रङ्ग भी उड़ऽ लगलय एक बार पहिनला कऽ बाद एक बार धोलियै जब तऽ पता चललै कि एकर रङ्ग भी उड़ि रहल छै